जी अनाया रेस्टोरेंट से बात कर रहे हैं मैं आजाद गिरी मैंने अभी आपको कुछ भोजन के लिए आईटम्स ऑर्डर दिया था जिसमें मैंने गलती से वेज की जगह नॉनवेज दे दिया था नॉनवेज में मैंने चिकन कड़ी चिकिन मसाला चिकन राइस चिकन लाॅलीपाॅल इत्यादि दिया था मुझे वो चीज सब हटाकर मुझे वेज खाना चाहिए जैसे कि छोले भटूरे पाव भाजी इडली डोसा मंचूरियन और सलाद और बटर पनीर मसाला और तंदूरी रोटी इत्यादि और साथ में मुझे एक बोतल पानी और सलाह ने मुझे खीरा और प्याज भी चाहिए कृपया करके वो ऑर्डर हटाकर मेरा ये ऑर्डर कन्फर्म करें